हाँ जी बताइए नमस्ते क्या दिक्कत है बताइए अच्छा कितने दिनों से हो रहा है चार पाँच दिन से हो रहा है तो सबसे पहले क्या हुआ था आप को अच्छा फिर उस के बाद अच्छा तो फिर आप ने कोई दवाई वगैरह ली है अच्छा तो उस के अलावा कोई आप ने बाहर दवाखाना से या कहीं से दवाई वगैरह ले कर आए थे आप या घर पर ही जो दवाई थी अच्छा तो अभी थोड़ा आराम मिला है आप को या नहीं मिला है अच्छा तो उल्टी मतलब अभी भी हो रही आप को कितनी बार हुई है आज नहीं नहीं आप को खाना तो खाना पड़ेगा आप बता रहे हो आप की तीन चार दिन से तबियत ख़राब है तो शरीर में जान कैसे अच्छा पर नहीं आप खाना खाओ दवाई तो में आप को लिख देती हूँ बाकि जो भी जाँचे हैं वो आप को करवानी होगी तो एक बार जाँच में जैसा भी आएगा जो भी है वो उस हिसाब से है वो देख लेंगे जहाँ से आप बताइये आप या तो हमारे यहाँ पास में ही हैं लैब उस में करवा लीजिये या जहाँ से भी आप करवाना चाहते हो वहाँ अभी आप करवा लो खुद जा के या में किसी को भेजूँ आप के साथ अच्छा वहाँ से करवा लोगे आप तो और कुछ आप को इस के अलावा कोई दिक्कत पहले भी कभी हुई है मतलब तो कुछ बाहर का खाया था आप ने अच्छा तो घर पर कैसा सादा खाना खाते हो या ज़्यादा तेज़ मसाले वाला खाना कहते हो आप सादा खाना कहते हो दाल वगैरह हरी सब्ज़ी खाते हो आप अच्छा तो हरी सब्जी खाओ हरी सब्जी से हमारे शरीर को पौष्टिक मिलता है आहार मिलता है तो तभी तो आप की तबियत ख़राब है अब आप को देखो खाना खाने का मन नहीं करता है कुछ पेट में आप के रुक नहीं रहा है तो नहीं तो फिर हमें आप को ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी तो उस से आप को पता है अभी हाँ उल्टी आने से आप को शरीर को कमजोरी आएगी तो फिर मुझे टीका लगाना पड़ेगा आप को क्या हुआ बताओ ठीक है फिर डर लगता है पर टीका तो देखो लगवाना पड़ेगा अगर शरीर में इतनी कमजोरी है आप के तीन चार दिन हो गए ना आप को बुखार आ रहा है और खांसी भी है अच्छा तो जैसे मौसम मौसम बदलता है तब आप को मतलब जो ये मौसम के साथ जो ये बदलाव आता है शरीर में वो आप को हर बार होता है ये हाँ दवाई में आप को लिख दूंगी और जाँच भी आप की लिख देती हूँ आप जाँच करवा लो यहाँ से जहाँ घर के पास से अपने और दवाई ले लो है ना और मैं आप को पंद्रह दिन की दवाई दे रही हूँ पंद्रह दिन के बाद फिर आप मुझे वापस से आना दिखाने ठीक है और जो जाँच अभी आप हाँ जाँच करवा लो आप आप की तीन दिन में आ जाएगी रिपोर्ट आ जाएगी उस के बाद आप जाँच ले के आ जाओ है ना ठीक है ठीक है